میں اپنی موٹر سائیکل کی دیکھ بھال کرتا ہوں اس کو ہر ہفتے سروس کرتا ہوں اس کی کہ کوئی پاٹ اس کا کوئی مسنگ تو نہیں ہے کوئی پاٹ اس کا لوز تو نہیں ہے یا کوئی چیز خراب تو نہیں ہو رکھی ہے اس میں اس کو ہر ہفتے واش کرتا ہوں میں اس کو کور سیٹ کر کے ڈھک کر رکھتا ہوں میں اس کو اور اس کو بارش کے پانی سے بچاتا ہوں کہ بارش کے پانی سے اگر کوئی اس کا مکینیکل اس میں خراب ہو سکتا ہے اس سے بارش کے پانی سے اور اس کا کچھ پاٹ ہو سکتے ہیں شاید ڈیمیج ہو جائیں یا اس کی سیٹ خراب ہو جائے یا اس کی ہیڈ لائٹس خراب ہو جائے تو تھوڑا بارش کے پانی سے بچاتا ہوں اور میں خود بھی واش کرتے ہوئے ان چیز کا دھیان رکھتا ہوں کہ میں زیادہ ہا زیادہ ٹائٹ سے اور زیادہ کچھ ایسا نہ کر دوں اس سے کہ میرے بائیک کو ڈیمیج ہو جائے اور بائیک کی سروس جو مجھ سے ہو سکتی ہے میں وہ چیز کرتا ہوں میں اپنی واش کرتا ہوں میں سارے پاٹس کو رپلیس کرتا رہتا ہوں ان جیسے جیسے اس کی ضرورت رہتی ہے اور کچھ ہوتی ہے جو مکینیکل کی ہوتی ہے انجن کی زیادہ اگر پرابلم ہو جاتی ہے تو پھر مجھے مکینک کے پاس جانا پڑتا ہے اور اگر ہم لمبے سفر میں ہم جا رہے ہیں اور چوکنا رہنے کی بات ہوتی ہے تو ہمیں ایک ساتھی کی ضرورت رہتی ہے جو ہمارے ساتھ رہے جب ہم بائیک چلا رہے ہوں لمبے سفر میں اور ہم تھک جائیں تو ہم اپنے ساتھی کو بول دیں گے اب تم چلا لو اور میں پیچھے بیٹھ جاتا ہوں اور وہ آرام سے چلا سکے تو اس سے ہم دونوں ہی اچھا اچھا آدھا آدھا آرام لے لے کر ہم اچھی اچھی طرح سے آرام لے لیں گے اور چوکنے رہیں گے اور کوئی چیز کی دقت ہمیں نہیں رہے گی ہم لمبے سفر کے دوران میں اور زیادہ تر یہی دیکھا جاتا ہے کہ لمبے سفر میں بائیکوں پر کم اور فور ویلر کا زیادہ یوز کیا جاتا ہے جیسے کار ہو گئیں بس ہو گئیں اور باقی جتنے بھی سادھن ہیں آپ کے ان سب کا زیادہ یوز کیا جاتا ہے بائیک کے مقابلے زیادہ کیا جاتا ہے لیکن بائیک ان کے لیے اچھی ہے جو دوستوں کے ساتھ جا رہے ہیں یا جو اکیلے جا رہے ہیں تو ان کے لیے زیادہ صحیح ہے لیکن لمبی ٹور کے لیے آپ کو اپنے ساتھ ایک ساتھی رکھنا پڑتا ہے جو آپ کے ساتھ چوکنا رہ سکے اور آپ کو ہر چیز کے بارے میں بس یہ چیزیں دکھاتا رہے کہ اب آپ تھک گئے ہو تو میں چلا لوں اور جو بھی چیز ہے